چلڈرین بک کے ذریعہ ہمارے بچے تہذیب سیکھتے ہیں اور ایک اچھا شہری بنتے ہیں چلڈرین بک کچھ ہیں جیسے بچوں کی دنیا امنگ اردو دنیا کامکس وغیرہ ان بکس میں سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں اور لطیفے ہوتے ہیں اور پہیلیاں بھی ہوتی ہیں اسے بچے انجوائے کرتے ہیں اور اپنے سمے کا اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں بچے ان کہانیوں کو پڑھ کر کے سیکھتے ہیں اور اپنے طور طریقے میں بدلاؤ لاتے ہیں بچوں کے لئے یہ بکس بہت ہی فائدے مند ہیں ان سے وہ ایک اچھے اور بہترین شہری بن پاتے ہیں